मैं रामा साग रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया सम्पूर्ण रामायण सीरियल को पसंद करता हूँ इसमें समाज के हरगों हर वर्गों के लिए एक अच्छी शिक्षा है जो एक राजा के रूप में हम प्रजा के साथ क्या व्यवहार करें एक भाई के रूप में भाई का साथ के साथ कैसा बर्ताव करें

पुत्र के रूप में माँ के साथ क्या व्यवहार करें

नागरिक के रूप में समाज के लिए क्या करें इस तरह से हर क्षेत्र में मानवीय जीवन के लिए उपयुक्त है जो जो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको सुन कर देख कर शिक्षा ग्रहण कर सकता है और समाज के विकास और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए जो गुण होना चाहिए वो इसमें सनहित है इस फिल्म में इस फिल्म के ये फिल्म एक फिल्म ही नहीं हैं बल्कि एक समाज के लिए चेतना और विचार है जो हम मनुष्य में मनुस्य हो कर क्या करें आ क्या नहीं करें एक अत्याचारी के रूप में रावण को किस तरह से प्रसारित मतलब राम के द्वारा किस तरह से किया गया है जो जो इससे शिक्षा मिलती है कि जो अधर्मी है उसके लिए जो शक्तिवान है उसको किस तरह से उसको उसका उस उसके साथ अपना शक्ति दिखा कर उसे दमन कर समाज को एक उचित सही संदेश है कि राक्षसी प्रवृती के लोगों को जो समाज के लिए अभिशाप है उसको दमन कर एक अच्छे समाज के निर्माण की परिकल्पना कैसे की जाती है की जा सकती है इसी लिए मैं रामानंद सागर जी के सम्पूर्ण रामायण का को पसंद करता हूँ और सब को यही सलाह दूँगा कि वो अपने जीवन ज़रूर एक बार उसको देख कर के अपने मानवीय जीवन को धन्य बनावें